तंत्रज्ञान क्षेत्रांत दिसान दीस नवे सोद लागतात नवे बदल जायत आसतात उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार आमचे स्मार्टफॉन आसात किंवां लॅपटाॅप आसात स्मार्टफॉन प्रत्येकाच्या हातांत दिश्टी पडटात धाकटीं भुरगीं सुद्दां स्मार्टफॉन कांय न्ही करून सामकें बरे बशेन वापरतात पूण अशें कांय जागे आसात जंय सुदारणां जावपाची गरज आसा तें सांगतले जाल्यार मेन एक उदाहरण हांव दितां आमच्या फॉनांक मेळपी रेंज ही सगळेंच फावटी सारकी आसना कांय जाग्यांनी रेंज फूल मेळटा जाल्यार कांय जाग्यांनी कांयच रेंज मेळना आनी रेंज मेळना जाल्यार कोणाकूच संपर्क करपाक मेळना संपर्क तुटलो की स्मार्टफॉन आसून सुद्दां कांयच उपयोग ना ह्याच खातीर मोबायल रेंज कशी सुदारतली आनी प्रत्येक जाग्यार कशें आमकां मोबायल वापरपाक मेेळटलो हाचेर विचार जावपाक जाय पूण जर मोबायल रेंज जाय जाल्यार आमकां मोबायल टोवर आनीकूय वाडोवपाची गरज आसा पूण जायते लोक मोबायल टोवर जावपाक विरोध करतात कित्याक तर तितूंतल्यान येवपी रेडियेशन ह्या खातीर मोबायल रेंज ही सगळ्याक मेळना आनी स्मार्टफॉन आसून सुद्दां ताचो लाव इतलोय उठोवपाक मेळना